ہیلو جی جی میں کوہلی ڈرائی کلینر سے بات کر رہی ہوں

آپ کی کیا شکایت ہے

میں آپ سے معافی چاہتی ہوں پر آپ ایک آپ ایک بار یہ دیکھیے صحیح لگایا ہوگا ہم نے کیونکہ ہمارے یہاں سے کوئی شکایت نہیں آتی کبھی جی آپ کا بہت شکریہ کون سے کون سے تکیے کا ڈرائی کون سے تکیے کی ڈرائی کلین کروائی تھی آپ نے کون سا کلر کا ہے چلیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں آپ کو ہماری طرف سے پریشانی ہوئی میں ہم اپنے جو کاریگر ہیں ہمارے ان سے میں پوچھ کے بتاتی ہوں آپ کو

پر آپ ہماری جی جی جی جی پر آپ یہ چیز یہ ہماری طرف سے ہمیں پلیز یہ موقع ہمیں جانے دیجیے گا ہماری ہم ہم سے یہ چیز مت چھینیے گا ہمارے ہمارے طرف ہمارے پاس ہی کروائیے گا اس چیز کو جو بھی جی جو بھی ہوا جی جو بھی ہوا جی جو بھی ہوا ہم اس سے اس کی معافی چاہتی ہوں چلیے اب میں اپنے اپنے رجسٹر میں دیکھتی ہوں کہ کیا کیا کیا کیا تھا آپ کی کیا کیا تھا اور کیا کیا ڈرائی کلین کروایا تھا آپ نے ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی اور شکایت

چلیے چلیے کوئی نہیں ہم میں معافی چاہتی ہوں اس چیز کو پر آگے سے دھیان رکھیں گے کہ ایسا نہیں ہو جی جی جی جی میں ابھی رجسٹر میں دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا کیا تھا آپ کا سامان تو اس میں دیکھ کے میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ کو فون کرتی ہوں اسی چیز پہ ٹھیک ہے جی شکریہ